ہمارے علاقے میں آج کل زیادہ تر ڈیزائننگ کرافٹ مہندی ڈیزائنر پر عورتیں زیادہ ابھر رہی ہیں معاشرتی طور پر اس کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کو روزگار بھی مل رہا ہے تاریخی فرنگی تأثرات کا حامل ہوتا ہے جو مقامی معاش معاشرتی پر اور مقامی تصویری کوڈز کو ظاہر کرتا ہے اس کا اثر مقامی فنکاری کی اور مقامی ذہانیت کی حفاظت بھی ہوتی ہے